हमरा विचारमे मैथिल भाषामे सँ जुड़ल बहुत चुनौती एहन छै जे हमरा ओहि चीजके सामना करय पड़ैए जेनाकि हम अपन स्टेट छोड़ि कऽ दोसर स्टेटमे गेलहुँ तऽ ओतय जे छै से हमरा मैथिल भाषा अपन छोड़य पड़ैए जाहिके हमरा बहुत तकलीफ होइए आओर ओतय गेलाके बाद जे छै से हम फेर जे छै से ओहि हुनकर भाषा सीख कऽ फेर हुनका साथे ओहि भाषामे हम बजैत छी आ ओ जे छै से हमरा बहुत तकलीफ होइए फेर ओतयसँ अपना एम्हर एलाके बाद फेर हम अपन मैथिल भाषा बजैत छी ओहिमे हमरा बहुत आनन्द अबैए दोसर हम अपने क्षेत्रसँ किछु कनिके दूरीपर जेना कि पटना भऽ गेल आ सारण भऽ गेल एहि सभ साइडमे जाइत छी तऽ ओम्हर सेहो जे छै से मैथिल भाषाके जे छै से उपयोग नहि होइत छै तऽ ओम्हरो जे छै से ठेठी मैथिल नहि बजैत छथिन कोनो गोटाए तऽ ओहिके वजहसँ ही बहुत तकलीफ होइत छै इएहसभ चुनौतीके सामना करय पड़ैत छै जाहिके वजहसँ जे छै से बहुत मैथिल भाषा बाजैमे तकलीफ होइत छै